गोंयांत वेगवेगळे प्रकाराचे डांस फेस्टिवल पळोवपाक मेळटात जशें की चड अशें लोकांक चड आकर्शीत करतात तशें कुणबी लोकांचे धालो घोडेमोडणी धनगर डांस गोफ तालगडी शिगमो त्याच बरोबर कॅथलीक लोक बी साजरो करतात तांचो सांजांव आसता कार्निवाल आसता अशें करून ह्या प्रकाराचे नृत्य दाखयतात ते वेगवेगळ्या पद्दतीन हे नृत्य सादर करपाक मेळटात जशे आमचे लोकाचें धालो आसता आमच्या आतां गांवच्यो बायलो एक कडेन मांडार एक कडेन जातात आनी त्यो आपल्यो धालो सादर करतात जशें दोन ओळी अशो बायलो हें जाता एकमेकांक आनी ते एकमेकांक मेळटात आनी तांचें तें गाणें म्हणटात तीं एक तें एक वरभर खेळटात त्यो पयली लोकांच्यो गाणी तीं आतां जाणटे म्हणटा पळय तशें करून आनी जो शिगमो शिगमो अशें तो आमचो गांवचो धालो न्हय वर्साक एक वेळ शिगमो उरता तो ते आमच्या मांडार वयतात आनी मांडार सावन मागीर सगळीं गांवांत स्प्रेड जातात आनी तशें करून घरांं घरां वचून खेळटात शिगमो अशें करून गाणी म्हणटात तोणयान खेळटात धोल वाजयतात मेन म्हणल्यार तांच्या धोलाच्या आवाजांत शिगमो म्हणटा तो दिसता तशें करून आनी आतां क्रिस्तांव लोकांचो म्हणटा न्हय क्रिस्तांव आतां तो सांजांव कार्निवाल म्हणटा न्हय तो अशें करून रस्त्यार भोंवतात रस्त्यार भोंवतात अशें करून उदकांत न्हातात अशें करून धोल वाजयतात डांस करतात ते तांचे पद्दतीन साजरो करतात